हैलो जय झूलेलाल सकार होटल छा तव्हांजी होटल जुमें ॾींहुं चालू आहे मूंखे पंज माण्हुनि जी रोटी कराइणी आहे ऐं छा ता मूंखे रोटी घर ते पहुंचाए सघंदव सुठे नमूने सां हुन ॾींहुं जुमें ॾींहुं मां तव्हां खां इन करे थी पुछा तव्हांजी होटल जुमें ॾींहुं बंदि न हूंदी न अगरि ईअं थियो त मुंहिंजो ऑडर रहिजी वेंदो ऐं उन वक़्त मां कंहिं खां घुराए न सघंदसि इन करे मां तव्हां सां पकु करण थी चाहियां